इण्डियन म्यूजिकमे मैथिली एकरा बहुत अच्छा गायक आयल छै जकरा की ज़ी म्यूजिक भी आजकल सभभाषामे म्यूजिक म्यूजिक निकालि रहल छै जेकि बहुत सारा म्यूजिक सुन्दर लागैत छै सुनयमे दिक्कत नहि होइत छै प्रतिभागी तऽ बहुत सारा भए गेल छै आजकल तऽ गाँव गाँवमे म्यूजिक इण्डियाके लेवलपर म्यूजिक बजाए रहल छै गाँवमे बहुत सारा म्यूजिक भोजपुरीमे निकालि रहल छै लेकिन मैथलीके किछु गायक नहि गाबैत छै जकरासँ कि दिक्कत नहि दिक्कत छै मैथिलीमे कुछ लोग गा गा के तऽ गाँवमे गाबैत छै लेकिन रिकॉर्डिंग नहि करैत छै म्यूजिक सेन्टरमे जाए कऽ आरामसँ करतियै तऽ कनिटा लोगसभ भी अलग दोसर लोगसभ भी राज्यके भी सुनतियै मैथिली केहन भाषा छियै अक्षय नामके गायक छै जेकि ओकरो गाना बहुत अच्छा लागैत छै दिक्कत नहि छै ओकरो लेकिन किछु दिक्कत होइत छै